मुंहिंजी ज़िंदगी जी सभिनि खां वॾी ताक़त आहे मुंहिंजो परिवारु मुंहिंजे घर वारा मां पंहिंजे परिवार खां पाण रही करे पंहिंजे पाण खे सुरक्षित महिसूसु कंदी आहियां मुंहिंजे जीवन जा जेका बि अनुभव आहिनि मुंहिंजे परिवार सां गॾु ई आहिनि अगरि मुंहिंजे जीवन जो कहिड़ो फ़ैसलो हूंदो आहे उहो मुंहिंजे परिवार खां एडवाइज़ वठी करे ई मां अॻियां वधंदी आहियां छो त बिना परिवार मां कुझु न आहियां मुंहिंजो पहचान ई मुंहिंजो परिवारु आहे ऐं मां सुबुह खां स्कूल वञां थी हली शाम जो अचां थी पोइ उते मुंहिंजो उते मूंखे मुंहिंजे परिवार सां गॾु टाइम व्यतीत करण जो मूंखे मौक़ो मिले थो त मां उहो मौक़े खे छॾणु न थी चाहियां उन सां गॾु वेही करे मां पंहिंजूं ख़ुशियूं ज़ाहिरु कंदी आहियां ऐं पाण खे हमेशा ख़ुशि महिसूसु रख रखंदी आहियां पंहिंजे पाण खे अगरि मां पंहिंजी कमज़ोरियुनि जी ॻाल्हि थी कयां त मुंहिंजी कमज़ोरी आहे मुंहिंजी माउ मुंहिंजी माउ मुंहिंजी कमज़ोरी त आहे मां उन खे कॾहिं बि दुखी न थी ॾिसी सघां मुंहिंजी माउ ख़ुशि रहंदी त मां ख़ुशि रहंदमि ऐं हरु हिकु हरु हिकु शण में पंहिंजी माउ खे मां पाण सां गॾु रखणु चाहींदमि